हेल्ल' ओइ आब' आं नोंसोरनिजों थांगोन आं बेंगलनिफ्राय थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोरनि गामियाव थांग्रा लामाफोरा मोजां नंगौना नङा

औ ओमफ्राय बेंथलनिफ्राय बोरै थाङो औ दे दे आब' दे ओमफ्राय गारि फिसा हाबगोन ना हाबा खुनुरोखोमसो नामा औ गारिजों डायरेक्ट थांनोसै गोजाननिफ्राय थांनाय नालाय जों ओरैनो न'खरैनो थांगोन साब्रैसो जागोन आरो ओमफ्राय माबोरै दं मोजाङै दं दा दिनैबो बिदिनोसै ओमफ्राय बे लामाफ्राथ' एसे खायसे मोजां खायसे गाज्रि होनबाय ने उसुबिदाद्रायथ' जानाय नङा र' नै दिनैथ' मा बाराय दिनै बिस्थिबार नालाय र' गाबोनफोर थांगोन नामा औ गाबोन थांगोन औ दे दे औ गाबोन थांगोन ओमफ्राय दे होमब्लालाय आब' दे आं बेखौनो खबर हरदोंमोन नोंनाव लामा सोंहरनो लामाफ्रा मोजां नंगौ ना नङा होन्नानै दे होनब्ला आब' दोन्थनोसै दे दे औ दे दे